کووِڈ نائنٹین کی بیماریوں کے لئے اُترپردیش میں ٹھیک ہے تعلیمی شعبے کو آگے بڑھایا گیا اور موجودہ چیلنجز اور مواقع کو بھی رکھا گیا اُس میں تعلیمی شعبے کو بند کیا گیا آن لائن تعلیم اسکول بھی بند ہُوا ویکسینیشن کے لئے محلے محلے میں لوگوں کو کمیٹی گئی ویکسین لگائی گئی